हां अ'ऊं करना बच्चें गी एनकरेज इस मामले बिच कि न्यूज उ'नें पढ़नी चाहिदी यंगर जनरेशन जेह्के बच्चे न न्यूज पढ़नी चाहिदी न्यूज दिक्खनी चाहिदी न्यूज पढ़ने ताईं अ'ऊं उ'नें ई ऐनकरेज करना ताकि उं'दी जेह्ड़ी रीडिंग स्किल्ल ऐ उ'नें ई अच्छी तरह् पढ़ने दी आदत होई जानी इसदे कन्नै कन्नै वर्ड जेह्के होंदे न ओह् समझ आई जाने और बी पढ़ाई बिच उ'नें ई इस चीजा दी बहुत मदद लब्भनी उस ताईं अ'ऊं उ'नें ई न्यूज पढ़ने ताईं आखना न्यूज पढ़ने कन्नै बी उ'नें एह् फायदा होना कि कोई अगर ऐड बगैरा आई दियां होंदियां नौकरी बगैरा आस्तै बच्चें गी ओह् बी उस दा फायदा होई सकदा ते कन्नै न्यूज दा एह् ऐ की उ'नें दित्ता दा होंदा न्यूज आह्लें न्यूज आह्लें दित्ता दा होंदा की केह् केह् होआ दा साढ़े देश च केह् होआ दा साढ़े विदेश च केह् होआ दा साढ़े एरिये बेच केह् होआ दा साढ़े घरे दे लागे दुआगे जेह्का एरियां ऐ उत्थै केह् होएआ केह्ड़ियां अच्छियां चीजां नमियां बनियां केह्ड़ियां केह्ड़ियां परानियां चीजां न जेह्कियां ओने ई नमां कीता इ'नें चीजें बारे न्यूज बिच पता लगदा तां मैं उ'नें ई ऐनकरेज करदा रौंह्ना निक्के बच्चें के न्यूज उ'नें अच्छी तरह् पढ़नी चाहिदी और में उ'नें ई एह् बी आखै कि न्यूज जेह्की तुस पढ़ो अपने कन्नै कापी रखी लैओ जेह्का वर्ड तुसें ई कोई नेईं समझोंदा डिक्शनरी रक्खी लैन्नी कन्नै डिक्शनरी उप्परां उस वर्ड गी दिक्खी लैओ अच्छी तरह् करो ताकि थुआढ़ी जेह्का तुसें ई स्कूल बिच बी उस चीज दा फायदा होऐ की तुस न्यूज दा जेह्का फायदा अपनी स्कूल दी जेह्की लाइफ जां डेली लाइफ बिच बी तुस लेई लेई सको ते ऐक्सप्लोर करी सको अपने आप गी कल्लै गी कोई मीटिंग बगैरा जां कुतै तुस बैठन कुतै कुसै कन्नै थुआढ़ी डिस्कशन होऐ उत्थै तुस गल्ल करी सको लोकें बिच बेहियै चार लोकें बिच बेहियै ते अग्गें केह् करना देश बिच केह् होआ दा असें अग्गै कि'यां बद्धना अगर बेरोजगारी कोई मुद्धा इक लेई लैह्चै तां बेरोजगारी उप्पर असें अपनें आप गी असें अग्गें अग्गें आस्तै कि'यां सशक्त बनाना इ'नें गल्लें उप्पर जि'यां कोई मुद्दा अगर उट्ठै तां ओह् बच्चे जेह्के न अपने आप अपने जेह्के व्यूज न उस गल्ला उप्पर अपने व्यूज अपने रक्खी सकन इसदे आस्तै उ'नें ई न्यूज बहुत बहुत पढ़नी चाहिदी असें बी पढ़नी चाहिदी बड्डें बी पढ़नी चाहिदी कि न्यूज दे वैनिफिट बहुत जैदा न न्यूज पढ़ने दे वैनिफिट होई गे के असें बी देश विदेश दा पता लगदा अपने हल्ले म्हल्ले ग्रांऽ दा पता लगदा कोई लड़ाई जुद्ध चला दा कुतै जि'यां रशिया जुद्ध यूक्रेन जुद्ध चला दा ते डेह्ली न्यूज आवै दी ते अगर न्यूज गै निं होंदी तां असें ई केह् पता लग्गना कि कुत्थै केह् होआ दा ते इस गल्ला दा न्यूज बिच बहुत फायदा होर न्यूज जि'यां होई सोशियो रिलीजीअस जेह्के अपने होंदे चीजां होंदियां सोशियो रिलिजिअस जानि के डावरी सिस्टम होई गेआ कोई बी जां कोई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ होई गेआ इ'नें मुद्दे उप्पर बी न्यूज आह्ले दसदे रौंह्दे कि केह् करना चाहिदा जि'यां असें डावरी नेईं लैनी चाहिदी ते अपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आह्लें गी सरकार नै बी कोई न्यूज बी दस्सी होंदी कि नमियां नमियां स्कीमां लांच कीतियां असें एह् स्कीम लांच कीती और न्यूज दे थ्रू गै दसदे असें पता लग्गनी अगर न्यूज गै निं होऐ तां असें ई पता कि'यां लग्गना के सरकार नै केह् लांच कीता जां सरकार नै केह् नमीं चीजां औनियां जां सरकार नै केह् नमां बनाया जां असें केह् चीज मांग करनी न्यूज दे थ्रू गै असें ई पता लग्गना कि एह् साढ़े कन्नै गल्त होआ दा ते अस अपने विचार अग्गें रक्खी सकन इस्सै चीजां उप्परां अस रक्खी सकने विचार अग्गें ताकि असें ई पता पता गै इत्थुआं लग्गना न्यूज उप्परां गै